میں نے ایک موبائل خریدا اوپو کمپنی کا ماڈل نمبر اوپو اے ففٹی تھری ہے میں نے اس کمپنی کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھی لیکن جب میں نے اس موبائل خریدا تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ اس کا کیمرہ زیادہ صحیح نہیں ہے اس کا ویڈیو کوالٹی بہترین نہیں ہے اور اس کا جو بیٹری ہے بیٹری بھی بہت جلدی ڈاون ہو جاتا ہے اور چارج بھی بہت فاسٹ نہیں ہے یعنی ہر طریقے سے یہ موبائل خراب نکلا اور یہ کمپنی بھی اتنا صحیح نہیں ہے بہت جلدی موبائل ہیٹ ہو جاتا ہے اور موبائل ہینگ کرنے لگ جاتا ہے اسی لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ موبائل خریدنا ہے تو اس کمپنی کا موبائل نہ خریدیں آپ جانچ کر کے ایک بہترین کمپنی کا موبائل خرید لیں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے پڑے کیوںکہ موبائل انسان کی ایک بہت ضروری سامان ہے ایک بہت ضروری چیز ہے